जी आमची कोंकणी भाशा आसा अश्या तरेचो प्रोजेक्ट केल्ल्यान ही कोंकणी आतां कांय प्रमाणांत गुगलांत वयतली म्हणजे ती इंटरनॅशनल लेवलाची जातली पूण त्याच बरोबर आमी गोंयाक पळयलें जाल्यार गोंयच्या कोंकणीक कोंकणीचे वेगवेगळे डायलेक्ट आसात जरी गोंय धाकटें आसलें आनी गोंयातले धाकटे धाकटे भागांतले प्रत्येक हितूंत वेगवेगळे डायलेक्ट आसात आनी वेगवेगळ्या डायलेक्टांतल्यान कोंकणीचें वेगळ्या तरेचें अस्तित्व दिश्टी पडटा हें अस्तत्व हाच्या फुडें इंटरनॅशनल लेवलाचेर वा गुगलांत थारो धरतलें काय कितें जाल्यार किंवां आमी तें थारो धरपा खातीर किंवां हें वेगळेंपण टिकपा खातीर आमी कितें करूंक शकतले चड प्रमाणांत ताचो फायदो जातलो अशें म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक हाच्या पयलीं फक्त साहित्यांतल्यान ही भाशा आमकां ताका ही प्रतिश्ठा मेळिल्ली प्रतिश्ठा ही खूब महत्वाची आसता बोलीक सो ती प्रतिश्ठा फक्त साहित्यां भितर तशी मेळिल्ली बाकी कडेन मेळनाशिल्ली बाकी कडेन खंय खंय वता ती सभेमाजार आमी सामकी व्हडली फाॅर्मल कोंकणीच उलयताले पूण हांगां अशें जातलें की हो प्रोजेक्टा भितर जर सगळीं तें करपाकूच सोदतात सगळ्यो बोली रेकाॅर्ड करपाक सोदता पूण आतांय पसून जें आमी इंटरनेटाचेर पळयतात आनी व्हिडयो जे पळयतात त्या व्हिडयो भितर तूं राजदीप नायकालो व्हिडयो पळय नाजाल्यार तुगेलो तो तियात्रीस्ट कोण रे तो नांव विसरलों हांव तागेलें तो सामको साश्टीच्या भाशे भितर करता सगळें ओके अशें तरेचें तें चड पोपुल्यर जावपाक लागलें आतां आनी त्या भाशेक हळू हळू आतां चड प्रतिश्ठा येवंक लागल्या अशे तरेची गजाल जातली आनी प्रचंड फायदो जातलो